जय झूलेलाल मां सतीष तलरेजा जूनागढ़ गुजरात खां मां पंहिंजी ॻाल्हि कया त मां पंहिंजी फाइनेंशियल कनसलटेंसी हलाईंदो आहियां ऐं मां सभु कमु कार जेके बैंक जा थींदा आहिनि फिक्स डिपोसिट आहे इंश्योरेंस आहे माण्हुनि खे किथे पैसा रोकणा जा किथा माण्हुनि खे फ़ाइदो थी थो सघे पियो पैसनि मां उहे सभु कमुकार कंदो आहियां त मां पंहिंजो तव्हांखे एक्सपीरियंस ॿुधायां त पंहिंजे सिंधी समाज में इंश्योरेंस जी कंहिंखे कुझु ख़बर ई न हेतिरी हूंदी आहे सौ मां मां तव्हांखे ॿुधायां त ॿ थी टे टका एड़ा हूंदा आहिनि की कंहिंखे ख़बर हूंदी आहे की भई कहिड़ो पाण खे इंश्योरेंस पंहिंजे लाइ वठण खपे त फ़ाइदो कराए थो सघे मां तव्हांखे उन में ब्रीफ में ॿुधायां त इंश्योरेंस जा टाइप्स इलाही हूंदा आहिनि पर मां तव्हांखे थोरो टूक में ई ॿुधाईंदुमि की भई लाइफ इंश्योरेंस आ मेडिकल इंश्योरेंस थींदो आहे एक्सीडेंट जो इंश्योरेंस थींदो आहे भई पंहिंजी जेकी प्रोपटी आहे जिते रहूं था जा दुकानु आहे मकानु आहे या कारख़ानो आ उन जो बि इंश्योरेंस थींदो आहे मरीन इंश्योरेंस बि थींदो आहे मां इन में ॿुधा त लाइफ इंश्योरेंस उहो थींदो आहे की भई पाण जेको घर में कमाईंदड़ु व्यक्ति आहे उन जे नाले जो इंश्योरेंस थी थो सघे पियो के भई उन माण्हू खे जो कुछ भॻिवान न करे कुझु थिए थो पियो त पाण अॻियो जो कॾी केर न वीचारींदो आहे त उहो वीचारे करे लाइफ इंश्योरेंस वठणु इलाही ज़रूरी थी वियो आहे अॼुकल्ह त उहो वठण सां सम्झो पाण खे कंहिंमहिल कुझ बि थे तो पियो त पाण जे पाण ते जेके घर में पंहिंजा माण्हू आहिनि जा उन पंहिंजे पाण ते डिपेंडेंट आहिनि त उन्हनि खे भई माण्हूअ जी कमी त केरु पूरी नथो करे सघे पियो पर उन जे जीवन निरवाह जे लाइ माण्हुनि खे पैसा मिली सघनि था त उन खे लाइफ इंश्योरेंस चइबो आहे ॿियों थींदो आहे मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस पाण खे इए मदद कंदो आहे की भई कंहिंमहिल पाण खे भॻिवान न करे कुझ थिए थो पियो जा दवाख़ाने दाख़िल थियण थो पियो त उहो सॼो ख़र्चो पाण खे मेडिकल इंश्योरेंस मां मिली वेंदो आहे एक्सीडेंट इंश्योरेंस जी मां तव्हांखे ॻाल्हि कयां त भई कंहिंमहिल पंहिंजो किथे वञूं था पिया गाॾी खणी करे जा कार में आहियूं बसि में किते वञूं त पिया एक्सीडेंट थिए थो पियो जा कुझ थी थो वञे पियो त उन में बि पंहिंजो जेको वारसदार हुजे नोमिनेशन आहे उन खे बि अमाउंट जेकी पाण वरितलु हुजे वीमा राशी उहा मिली थी सघे या कंहिंमहिल अहिड़ो कुझ थिए थो पियो या पंहिंजो हथ कपाएजी थो वञे पेर कपाइजी तो वञे पाण कम करण जे लाइक़ नथा रहूं त उहो बि एक्सीडेंट इंश्योरेंस में हूंदो आहे पाण वठी था सघूं पिया जो कुझु थिए थो पियो त उन जी जेकी वीमा राशी हुजे ती पई कहिड़ो अङ नथो रहे त उहा पाण खे वीमा राशी मिली वञे प्रोपटी इंश्योरेंस में मां ॻाल्हि कयां त पाण जा दुकान आहिनि मकान आहिनि फेक्ट्री आहे या ॿी कहिड़ी प्रोपटी आहे फाम हाउस आहे उन जो पाण इंश्योरेंस वठी था पियूं जो कंहिंमहिल भुकंप थिए थो पियो या बाड़ अचे थी पई या ॿियों कुझु अहिड़ो थिए थो पियो त उन में पंहिंजे घर जे नुक़सान कुझ थिए थो पियो या चोरी थिए थी पई उन जो बि थींदो आहे इंश्योरेंस त उहो जेको बि पाण खे नुक़सान थिए थो पियो कंहिं बि शइ जे करे बाड़ जे करे वावा जोड़े जे करे या पंहिंजी चोरी थिए थी पई घर में त उहो बि पाण खे रिफंड मिली ता सघनि उन जो इन्सपेक्शन थींदो आहे उहो प्रोपटी इंश्योरेंस में इनक्लूड हूंदो आहे त उहो पाण प्रोपटी इंश्योरेंस वठी था सघूं पिया हिकिड़ो हूंदो आहे मरीन इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस माना जेको पाण चवंदा आहियूं भई घणा ई फेक्ट्री हलाईंदा आहिनि या रेगुलर में किथे खटारा भरे या माल भरे करे किथे न किथे परे परे मोकलाईंदा आहिनि त उन में घणी दफ़ो एक्सीडेंट थो थिए पियो गाॾीअ खे जा बरसाति ती पए माल बिगड़ी थो वञे पियो जा उन जो कवरेज हूंदो आहे त उहो वठण ज़रूरी थी पियो आहे जो रस्ते में कुझु थिए थो पियो या एक्सेडेंट थियो या माल जी नुक़सानी थी थिए बरसाति जे करे जा ॿियों कुझ थिए करे त उहा पाण खे सॼी भरपाई मिली वञे पाण खे उहो भुगाइणो न पए त इहे सभु ज़रूरी सभु इंश्योरेंस थी विया आहिनि अॼुकल्ह मां तव्हांखे सभु जेके चया उहे ज़िंदगीअ जा हाणे रुटीन थी विया आहिनि सभु इंश्योरेंस इंश्योरेंस वग़ैरह हाणे जिंदगी पाण चई त सघूं था हाणे पोसिबल ई कोन्हे सभु ज़रूरी आहे इहे सभु पाण खे वठण खपे इंश्योरेंस जय झूलेलाल